हम ऑनलाइन हैण्डबैग मँगेलहुँ देखलियै जे हैण्डबैग बड्ड सुन्दर सभ छलैए तऽ पसन्द भेल तऽ मँगेलहुँ लेकिन मँगेलहुँ तऽ ओकर जेहन देखेलक ओकर विपरीत छलैए ओ छलैए डेढ़ हाथके देखे आ आएल जहन तऽ एक हाथसँ छोटे छलए हम मँगेलहुँ अपन सुविधाके लेल जे जायब हैण्डबैग लऽ कऽ तऽ ओहिमे किछु सामान टिफिन लऽ कऽ जायब ओहिमे तऽ बस पैसाके अलावा किछु अँटबे नहि करत तैँ ई ऑनलाइनके सुविधा नीको छै लेकिन बहुत खराबो छै एहिसँ बढ़िआँ तऽ हम हैण्डबैग अपन सीओ सकैत छलहुँ हेँ आ नहि तऽ अपन बजारेमे जइतहुँ आओर अपन पसन्दसँ अपन देखि कऽ रङ्ग कलर देखि कऽ अपन लैतहुँ आ ई तऽ ऑनलाइन विश्वास कऽ कऽ लेलहुँ लेकिन ई एकदम हमरा बहुत घाटा लागि गेल तैँ ई गूगल बाबा से नीको छथिन छै आ खराबो छै तैँ